अपना देशक शिक्षा व्यवस्था बड्ड नीक नहि कहल जा सकय छै किएक तऽ बैंकके तऽ नेशनलाइज कयलियै हमसभ इन्दिरा जी नेशनलाइज केलखिन लेकिन इसकुलके नेशनलाइज नहि कयलखिन ओ प्राइवेटाइजेशन रहय अनेक काँग्रेसी नेता सब प्राइवेट इसकुल खोललथि टाइटलर इसकुल सिन्धिया इसकुल अहाँ बुझि सकय छियै तऽ एप्रोच की रहय तैं अपना सब पब्लिक इसकुलमे भेजय छियै बच्चाके पब्लिक इसकुल की करतय अंग्रेज बनबय छै जबकि जरूरत छै जे वर्तमान सरकारके जे एप्रोच छै ने वएह एप्रोच जरूरी छै हम मातृभाषामे शिक्षा दिए हम मातृभाषामे पब्लिक इसकुल शिक्षा नहि देतय सरकारिये इसकुल देतय सरकारी इसकुल मातृभाषामे तखने शिक्षा देतय जे हम अपन मातृभाषाके हरेक स्तरपर मजबूत करियै जे प्रयास एखन शायद भऽ रहल छै तऽ फेर बढ़िआँ तकरबाद शिक्षकके जखन हम नियुक्त करय छियै ने तऽ अइमे राजनैतिक प्रयोजन बेसी रहय छै जे हम रोजगार दऽ रहल छियै जबकि शिक्षकके नियुक्ति रोजगार देनाइ नहि होइ छै शिक्षक तऽ एक टा नया संस्कार दै वला टूल्स छै ने तऽ ओकर ओकर ओकरा रोजगार विषय केना बनायल जाइ सकय छै शिक्षकके गुणवत्ताके नापने सब सँ बेसी जरूरी छै लेकिन एतऽ होइ छै कि आइ ए एस के गुणवत्ता नापयपर बेसी ध्यान दै छियै आओर शिक्षकके बहाली अहुना सर्टिफिकेटके बेसिसपर भऽ जा रहल छै तऽ तखन तऽ छै जे अहाँ भगवान भरोसे छोड़ने छियै शिक्षाके व्यवस्था ई गलत बात छै हमरा ई अइमे मिड डे मील जे छै ने बच्चाके इसकुलमे आकर्षित करय लेल मिड डे मीलके अते महत्त्वपूर्ण बना देलियै हइ आओर ओइ लए अतिरिक्त व्यवस्था नहि भेलापर जे पहिनेसँ कमजोर अवगुण सहित टी शिक्षक सब रहथिन जे जे क ट किछो पढ़ाओ लैत रहथिन उहो आब मिड डे मीलमे बेसी लागल रहय छथिन तऽ ओहुना पढ़ाइ सफर कऽ रहल छै तऽ ई ई अइ सब चीजपर ध्यान देबऽ पड़तइ हमरा पढ़ाइके पढ़ाइ जकाँ मानऽ पड़तइ जे काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव चऽवला जे गप छै ओ महत्वपूर्ण छै पढ़ाइ लेल जब कि हम महत्त्वपूर्ण मानि लेलियै जे नहि पो पोषण जरूरी छै कुपोषण सँ निकालने जरूरी ओ अलग मुद्दा छै ओकरा इसकुलसँ शिक्षासँ नहि जोड़ल जा सकय छै तैं शिक्षकके गुणवत्ता शिक्षक होइ बढ़िआँ फैसलिटिज होइ मुफ्त शिक्षा होइ मातृभाषामे शिक्षा होइ ओ बहुत जरूरी छै